मुंहिंजे द्वारा सफ़ा मुश्किलु कमु मुंहिंजो कढ़ी चांवर हुओ जेको मूंखे इंदो ई न हुओ न ठाहिण न खाइणु ॾाढो मुश्किल सां मां कढ़ी चांवर ठाहिणु सिखिया ऐं ॾाढो टाइम खां पोइ चङाई वरी उन खे वारी वारी वारी वारी उन खे ऐं प्रैक्टिस कंदी रहियमि ठाहिण जी कोशिशि कंदी रहियमि चङाई वारी ठाहे ठाहे कोशिशि करण खां पोइ कॾहिं उन में खटाई घटि थिए त कॾहिं मिर्चु मसाला घटि थियनि त कॾहिं बेसण कचो रहिजी वञे त कॾहिं उन में लूणु घटि थी वञे त कॾहिं काई न काई कमी रहिजी वञे कॾहिं उन में तड़को विझणु भुली वञा कॾहिं काई शइ जो दिक़त थिए परेशानी थिए सम्झ में न अचे की कढ़ीअ में सवाद छो नथो अचे जेको बि खाए उन खे वणंदी न हुई काई न काई उन मां गलती कढंदो ई कढंदो हुओ मां ॾाढो मुश्किल सां इहो कढ़ी सिंधी कढ़ी ठाहिणु सिखियमि ऐं जेमहिल सिखियमि त एतिरी सवादी ऐं सुठी कढ़ी सिखियमि जो हाणे मां ॾाढे प्यार सां उन कड़ीअ खे ठाहे सघंदी आहियां ऐं पंजुवीह टीह माण्हुनि लाइ बि ठाहे सघंदी आहियां ऐं उन में ॾाढो ई सवादु ईंदो आहे हाणे जेको बि खाईंदो आहे हाणे उन्हनि खे सभिनी खे वणंदी आहे सिंधी कढ़ी मुंहिंजे लाइ ॾाढो अनुभव रहियो आहे इन लाइ ॾाढो बढ़िया फस्ट क्लास सिंधी कढ़ी वाह वाह कढ़ी सिंधी कढ़ी चांवर वाह